ہاں جی بتائیے سر نمسکار بلنکٹ ویجیٹیبل فروٹ سروس میں آپ کا سواگت ہے سر

دو درجن کیلے دیجیے سر جو آم کا ریٹ چل رہا ہے سر ستر روپیے چل رہا ہے اور کیلے کا بھی ستر روپیے درجن چل رہا ہے سر تو آپ کا ٹوٹل بل ہوجائے گا سر دوسو اَسی روپیے آپ نے کب لیا تھا سر ہاں سر پچھلے ہفتے ریٹ الگ تھے اِس ہفتے جو ہے پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی ہماچل میں جو ہے سر وہاں سے سپلائی آتی تھی تو وہ سپلائی تھوڑی سی ہماری رُکی ہے تو اُس کے کارن سے ریٹ جو ہے سر بڑھ گئے ہیں اِس ہفتے کے ریٹ ستر روپیے ہیں اور اِسی طریقے سے سر آم کا بھی ستر روپیے ہے آ سر کم نہیں ہو پائے گا یہ سب سے ریزنیبل ریٹ ہے سر مارکیٹ میں ہمارے جتنے بھی ویجیٹیبل اور فروٹس آ رہے ہیں وہ سر فریش ہیں آن فریش ویجیٹبل فروٹس کے ریٹ میں جو ہے ہم سے بہتر ریٹس آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے سر بازار میں آپ ہاں سر بالکل فریش ہیں اگر ہمارے کسی بھی فریش فروٹس یا ویجیٹیبلس میں آپ کو کچھ وہ دِکھائی دیتا ہے آپ کو کوئی بھی کسی طرح کا کوئی ڈیمیج دکھائی دیتا ہے سر آپ واپس کر سکتے ہیں سر آپ کو ریفنڈ بھی ہو جائے گا سر ریٹرن بھی لیتے ہیں سر ساتھ میں ہم ریفنڈ بھی کرتے ہیں سر اور ہماری ہماری ویجیٹیبل اور فروٹس فریش ہوتی ہیں اِس بات کی ہم لوگ گارنٹی لیتے ہیں آم کا ریٹ ہے سر ستر روپئے کلو آپ کا آپ کا بل بنے گا سر دوسو اَسی روپئے کا آم میں سر کم نہیں رہے گا لیکن اگر آپ اُسے چار کلو میں کنورٹ کرتے ہیں سر تو آپ کو دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ مِل جائے گا الگ سے ہاں جی سر اِسی طریقے سے اگر آپ آم کو اور بڑھا دیتے ہیں سر تو پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا اگر آپ آٹھ کلو لیتے ہیں تو اور بنانا بنانا سر کتنے میں آپ کے لیے کتنے پیک کرادوں سر دو درجن اور آم سر کتنے کرا دوں سر چار لے لیجیے آپ کو دس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ایکسٹرا مِل جائے گا میں تو کہوں گا سر چار کی جگہ آٹھ لے لیجیے کیونکہ اِس میں پندرہ پرسینٹ ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ کو بینفٹ ہوگا سر بچے کھا لیں گے سر گھر میں سر میرے پاس آٹھ ہی بچے ہوئے تھے میں سوچ رہا تھا کہ سارے نکال دوں آپ کو ٹھیک ہے میں کہہ رہا تھا سر پیمنٹ کیسے کریں گے کیش کریں گے آن لائن کریں گے ٹھیک ہے سر ابھی آپ کے نمبر پہ ہے نہ سر ایک ہمارا بار کوڈ آئے گا واٹسیپ پہ اُس پہ آپ جو ہے ایپ پیمنٹ کر دیجیے گا پیمنٹ جیسے ہی ہوتے ہی ہم آپ کا جو ہے ہوم ڈلیوری کرا دیں گے سر آپ کا ایڈریس سر تھینک یو سر تھینک یو ویری مچھ سر شاپنگ کرنے کے لیے تھینکس ویری مچ